हैलो हां जी तुस मिस्तरी होर बोला दे अच्छा तुस साढ़े घर कम्म कीता हा ते तुसें टाइलां पता निं कनेहियां लाई दियां ऐल्ली दस दिन निं होए लग्गे दे ओह् निकलन लग्गी पेआ सीमेंट ओह्दा पंतें दे घर ऐं आहो आहो बाथरूम च लाइयां हियां

तुसें पता निं कनेहा सीमेंट लाया हा

ना हैनी देने हैन तुसेंगी उन्ने पैसे तुसेंगी थोह्ड़े घट्ट ई देने न ठीक ऐ ठीक ऐ चलो ठीक ऐ ठीक ऐ फिर